भारतीय शिक्षा व्यवस्था नीक अछि लेकिन ओकरा सामने बहुत हिम्मतके चुनौतीसभ अछि जेना बिहारमऽ सभसँ मेन दिक्कत बिहारमऽ अछि जे बिहारकेँ शिक्षा व्यवस्था बहुत ही डाउन छलय आओर ओकरा लेल बहुत ही जे वजहसँ बहुत ही बिहार डेवलप नहि कऽ रहल अछि आओर बिहारके शिक्षा व्यवस्था सभसँ खराब भऽ गेल अछि आओर बिहारमे प्रगतिके लेल शिक्षा व्यवस्था ठीक करबाक बहुत जरुरी अछि मुख्य चुनौती छै जे बिहारमऽ शिक्षा व्यवस्थाके लेल सभसँ पहिले तऽ मुख्यमंत्री नीक हेबाक चाही आओर हुनकर अन्दर नेता राजनेता मंत्रीसभ शिक्षा मन्त्रीसभ पढ़ल लिखल हेबाक चाही आओर पढ़ल लिखल एजुकेटेड रहतय तखने ओ कुछ नीक व्यवस्था कऽ सकैत अछि भारतीय शिक्षामऽ मुख्य चुनौती तऽ सभसँ एस टी जेनरल ईसभके वजहसँ भी बहुत भऽ रहल अछि तऽ भारतीय शिक्षा व्यवस्था ठीक नहि कहल जाइत अछि